नाखौ जोङो जेखाइ खबाइ जे फल'जों बोखांनाय जायो जेजों सारो बोखाङो फल'जों फल'जोंबो जों जोबनानै हमो जेखाइजों गुरनाय जायो नाया अनेक गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ रौ ना बारलि फिथिख्रि खावै बेंसि अनेक रोखोमनि ना दङ ना हमनो थाखाय जोङो सेन सेन नांगौ सेनजों जों सानानै मोनो नाया बिलो फख्रि दैमा दैसा बाहाय थायो बिनि थाखायनो जों जे जेखाइ खबाइ बेफोरजों बोखांनानै जोङो हमनानै लाबोयो जेजों सारखाङो फल'जों जोबो जोबनानै हमो सेनजों सायो बिदिनो अनेक सहज बेफोर मुवाजों नाफोरखौ जों बोखांनानै लाबो लाबोयो नाया मोनसे जिब बेसेन गोनां जों बेखौ हमनानै हाथाइ बाजारावबो फानहैनो हायो मुलाम्फा गोनां जायो सुबुङा फाननानै रां खामायनो हायो